हम आयुष की मम्मी बोल रहे हैं हाँ नमस्ते मैम मैं आयुष की मम्मी बोल रही हूँ मुझे आपसे बात करना था मेरा मेरा एक बच्चा आपकी स्कूल में पढ़ता है और मेरी छोटी सी एक बच्ची है जिसका मुझे एडमिशन कराना है तो इसका मतलब कैसे हो सकता है मैम एडमिसन अच्छा उसमें डॉकुमेंट्स लगेंगे अच्छा और बताइए मतलब जैसे खैर एडमिसन का फीस ऊस मतलब कैसे आपके ईस्कूल में क्या सुविधा है कैसे है जैसे मेरे बच्चे वहाँ रह सकते हैं जी मैम और उसके बाद में मैम देखिए मेरा क्या है थोड़ा सा घर दूर ईस्कूल दूर है घर से मतलब दूर ही ईस्कूल है तो मेरे बच्चों को मतलब गाड़ी वगैरह सब मिलेंगे ना आपके यहाँ जैसे देखिए हम इस्कूल जैसे हम देखिए मम्मी पापा हैं तो थोड़ा सा टेंशन होता है ना कि मेरे बच्चे जाएँगे तो सेफ्टी रहेंगे कि नहीं उन लोग को क्या सुविधा है कैसे पढ़ाएंगे कैसे आएँगे मतलब उन लोग को आने जाने में आसानी हो जी मैम मतलब आपके ईस्कूल में मतलब गाड़ी उड़ी की श सब सुविधा है मान लीजिए मेरे ब मतलब मान लीजिए जैसे बच्चे का मतलब तबीयत वबीयत खराब हुआ है या कहीं आना हुआ मतलब कहीं जाना हुआ तो उन लोग को मतलब कैसे मतलब छुट्टी ले सकते हैं हम अच्छा मतलब अ अगर बच्चे का मतलब छुट्टी ले रहे हैं हम तो मुझे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा ईस्कूल में मतलब जा करके भिजवाना पड़ेगा अच्छा चलिए मैम तो अच्छी बात है आपकी ईस्कूल में मतलब इतने सारे फायदे हैं तो मैं को मैं मतलब जितना जल्दी हो सके मैं आपके ईस्कूल में आ रही हूँ बच्चे को ले करके एडमिसन कराने के लिए